असां सिंधियुनि में कई अहिड़ा उत्सव थींदा आहिनि जीअं चेटीचंड शादी आहे या वरी नओं साल आहे हिन उप्लक्ष में घणेई डांस वग़ैरह थींदो आहे त हुन में जेके डांस सिखनि छोकिरियूं ईंदियूं आहिनि उहा ई ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां ई असां ॾिसी करे स्टैप ॾिसी करे ऐं असां उन्हनि सां डांस कंदा आहियूं ऐं चङी तरह डांस कंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि सां मिली करे डांस कंदा आहियूं जीअं चेटीचंड आहे हुन में डांडिया वग़ैरह थींदो आहे त उहो बि असां उन्हनि खे ॾिसी करी ई हुन सां मोटीवेट थी करे उहो कंदा आहियूं डांस ऐं असां सुठी तरह कंदा आहियूं मस्तु ऐं शादी में बि जीअं डांस थींदो आहे त ईंदियूं आहिनि सभु सेखा सेखारींदियूं आहिनि उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे असां कंदा आहियूं पोइ सुठी तरह सभु थी वेंदो आहे असां उन्हनि खे ई ॾिसी करे कंदा आहियूं डांस ऐं सभु एक साथ मिली कंदा आहियूं ग्रुप में कंदा आहियूं त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे डांडिया वग़ैरह चेटीचंड में कंदा आहियूं त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे